हेलो दोकनदार बोलै छिए अहाँ कथीसब बेचै छिए हुँ तऽ किलो कोना किलो हइ चिन्नी आओर चिन्नी लैके हइ चौआलिस रुपैआ कम नहि करबै

नहि तनि रेट कम करिके देबै तब ने हमहूँ बेचबै दुइ गो रुपैआ बचतै नहि तऽ कोना होतै से नहि जाने छिए अँए हँ दोकानदार छिए हमहूँ

ठीक हइ आओर चाउर आओर कोना बेचै छिए चावल आओर कोना दै छिए तीस रुपैए किलो दै छिए कि चालिस रुपैए किलो दै छिए कि कोना दै छिए अहाँ ने कहबै अहाँलए तीसे रुपैएवला लै हइ हम गरीब दुखिआ छिए हम कोनो मातवर छी पट्टेदारीके एगो बोरा लेबै कतेक एगो बोरा लेबै पचीस किलो तब ने एक महिना चलतै हुँ दालि लेबै तनि निम्मक आओर दुइ किलो लेबै दुइ किलो दालि लेबै पिआज लेबै सबके कि कतेक पइसा भेल ठीक हइ लऽ लेब अँए दालि पाँच किलो लऽ लेबै हुँ ठीक हइ लेबै तब ने धिआपुताके देबै बनाकऽ खाइलए अँए हुँ ठीक हइ अबै छी दोकानपर दोकानेपर रहबै कहीँ जेबै आओर नहि बुझलिए हुँ ठीक हइ हँ अच्छा चावल हइ ने ठीक हइ खराब चावल आओर नहि ने हइ

हँ ठीक हइ हम आबै छी दोकानपर अहाँके छी दोकानदार हम छी बनिआ एगो रुपैआ हमरा बचत नहि तऽ हम कथीलए कीनब अँए हुँ ठीक हइ रखू रखै छी काटू